حال برسوں میں ہندوستانی معیشت نے بہت ترقی کی ہے ملک میں کئی شعبے جیسے ٹیکنالوجی زراعت کارخانے اور خدمات تیزی سے بڑھے ہیں خاص طور پر آئی ٹی دوائی گاڑیاں بنانے اور تعمیرات کے صنعتیں بہت اہم رہے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل ادائیگی نے مالیاتی نظام کو آسان بنایا ہے اب لوگ گھر بیٹھے پیسے بھیج اور وصول کر سکتے ہیں اس سے وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے اور زیادہ لوگ بینکنگ نظام سے جڑ گئے ہیں دیہاتوں میں بھی لوگ اب آسانی سے مالی سہولیت حاصل کر رہے ہیں